ہلو جی ارے میں یہ کہ رہا ہوں کہ میں ابھی ایک گھنٹہ میٹنگ میں بیٹھنے جا رہا ہوں جو نئے ایمپلائی آتے ہیں اُن کو آپ بیٹھا رکھیے گا اور سب سے کہیے گا کہ اپنی قطار میں بیٹھے رہیں اور لائن بنا لائن بنوا لیجیے گا اور کہیے گا کوئی شور شرابہ یہاں پہ نہ کرے کیونکہ جو ہے ابھی میٹنگ میں بیٹھنے جا رہا ہوں بہت دور سے پارٹیاں آئی ہیں تو تھوڑا سا جو ہے کوئی ڈسٹپ نہ کرے ایک گھنٹہ جی جی ایک گھنٹے سے اوپر ڈیڑھ گھنٹہ ہو جائے لیکن آپ ہم کو کسی کو کہیے کہ کوئی فون نہ کرے اور نہ کوئی بیل بجایے نہ کوئی گھنٹی کوئی ڈسٹپ نہ کرے ٹھیک ہے بہت ایمرجینسی میٹنگ ہے پاٹی دور سے آئی ہے اور بہت مطلب وہ ہے اگر نہیں ہوگا تو پھر بہت پریشانی ہو جائے گی اور جتنے بھی امپلائی آئیں اُن سے کہیے کہ اپنا موبائل سویچ آف کر لیں اور کیا نام ہے سب اپنے قطار میں بیٹھ جائے لائن لگا کے سب بیٹھ جائے ہاں اور بس برائے مہربانی یہ کریے گا کہ کوئی شور شرابہ نہ کرے

ہاں کوئی شور شرابہ نہ کرے جو بھی آئے اُس کو آپ ترتیب سے بیٹھا دیجیے گا سب لائن سے اپنا بیٹھ جائیں گے اور کہیے گا کہ دس بجے کے بعد آپ کا جو ہے انٹرویو ہوگا دس بجے کے بعد آپ جو ہے دس سے ہم کو ساڑھے دس بج جائے لیکن آپ کسی کو اندر نہ بھیجیے گا ٹھیک ہے کسی کو بھی نہ کہیے گا کہیے گا جی ٹھیک ہے نا نہیں نہیں بالکل قطعی نہیں بھیجیے گا کیوں کہ بہت ایمرجینسی میٹنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے بس اِس چیز کا خاص خیال رہے اور کہیے گا کوئی شور شرابہ بالکل قطعی نہ کرے ٹھیک ہے نا ٹھیک ٹھیک اوکے